खमलायनाया जोंनि नोजोरावहाय मोनसे गोबां मोनसे मोजां गेम एबा गेलेनाय होनना जों बुंनो हायो खमलायनायनि गेजेरजोंहाय जोङो सानैनि गेजेराव जोङो खमलायोब्ला सोरनि बोलोआ बांसिन बेखौ जों रुजुनो हायो आरो सुबुं माहारिनो जोङो दिन्थिनो हायो मानि थाखैहाय सासे मानसिया खमलायोब्ला सासे मानसिजों जेननो गोनां जायो एबा देरहानो गोनां जायो जोङो बिसिनि मोदोमनि बोलो बा थैनि बोलोखौहाय जोङो नोजोर होनानैहाय जोङो सानोब्ला जों मिथिनो हायो जाहैबाय जायहा इमिउनिटि बारा दङ बा जायनि बोलोआ बांसिन बेखौनो जोङो देरहानायखौहाय जोङो नुनो मोनो जोङो बिसेसखे आजिखालि गावबागाव आखायाव बयहाबो एनद्रइड मबाइल दङखाय जोङो फ्राय नायनाय जायो डब्लिउ डब्लिउ इ बुलायनायखौहाय जोङो बिसिनि बुलायनायखौ नोजोर होयोब्ला जोङो साननो हायो बिसोरादि इसेबां बोलो दङ गावनिफ्राय गिदिदसिन जायहा बांसिन अजन दङ बे अजनगोनां मानसिफोरखौबो खमलायनानै फेजेननायखौ एबा दिखांनानैहाय बुसोनायखौहाय खुबैस्रोनायखौहाय जोङो नुनो मोनो जों बेफोरखौ नुयोब्ला जोङो सोमो नाङो बिसोरदि एसेबां बोलो दङ आरो मा जानानैहाय बबेनिफ्राय बिसोर एसेबां बोलो फैयो जों बेखौहाय जोङो सानो नाथाय जोङो साननानै सानस'नो हाया दा बिजों लोगोसे देहायारिनि बे खमलायनाय एबा बुलायनायखौहाय नोजोर होनानैहाय बेराफारसेथिंहाय जोङो नुजाहैयोब्ला जों साननो हायो जाहैबाय जे गोसोआरि थासारिखौहाय बेयो जोंनि देहायावहाय एबा जोंनि गोसोआवहाय गोबां बोलो लाबोयो जोङो सासे मानसिजोंहाय खमलायनांगौब्ला बा बुलायनांगौब्ला जोङो माबायदि जानानै थानांगौ जोङो माबोरै गुबुनखौ फेजेननो हायो बिनि सोमोन्दैहाय जोङो मिथिनो हायो आरो देरहानायजों लोगोसे जोङो गोसोआवहाय गावखौनो गोजोननाय मोननो हायो आङो सासे मानसिखौहाय खमलायनायाव आङो फेजेननो हाबाय आंनि बोलोआ बांसिन बिदि साननानैहाय जों गोसोआवहाय जों गावखोनो बोलोगोरा मोननानै लायो